कभी भी पानी को छूकर बिजली के तारों के पास या बिजली के किसी भी सामान के पास ना जाऍं और अगर आप जाते हैं तो हमेशा अपने शरीर पे लगे हुए पानी को साफ कर लें और कुछ चीज़ें होती हैं जिनके साथ बिजली के झटकों का बहुत ही ज़्यादा सम्मेलन होता है इसलिए बिजली के झटके अगर आपको लगें तो आपकी जान भी जा सकती है और आपका बी पी लेवल ऊपर नीचे हो सकता है और उससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है तो ज़रूर ज़रूर हर बार बिजली से टकराने की चुनौती ना लीजिए और बिजली का सही उपयोग कीजिए बिजली के सही उपयोग भी हैं दुरुपयोग भी हैं और बहुत से लोगों को हमेशा जानना चाहिए कि बिजली के पास कभी भी गीले हाथों या फिर बैड और गुड कंडक्टर जैसी चीज़ों के बारे में पढ़ना चाहिए जिससे समझ आए कि बिजली को किन हाथों से या फिर किस तरीके से छूना चाहिए और किस तरीके से नहीं छूना चाहिए धन्यवाद